समस्तीपुर जिलामे स्वास्थय परिवहन बिभाग बहुत बढ़िऑं छथिन एम एम्बुलेंस नामके परिबहन है जखनी फोन कयल जाइ छै हुनका तखनी आबै छथिन मरीजके लऽ जाके बढ़िऑं से देखभाल होइ छै गड़ी परिवहन मे भी बढ़िऑं देखभाल होइ छै ओकर बाद स्वास्थय बिभागमे जेलाके बाद भी बढ़िऑं इलाज होइ छै वहाँ पे कोइ परेशानी दिक्कत बाली बात नहि छै बढ़िऑं छै फोन केलाके बाद तुरंत आबै छै यहाँ परिवहन आ मरीजके लऽ जाइ छै कोइ बढ़िऑं बाली बात कोइ दिक्कत बाली बात नहि बढ़िऑं छै स्वास्थय बिभाग बढ़िऑं है देखभाल परिवहन अन्य बुनियादी सब किछु सबकिछु ठीक छै जरूरत बढ़िऑं छै यहाँ बढ़िऑं छै मदद बढ़िऑं करै छथिन बोली बिचार हर तरहके ठीक छथिन बोली बिचार बगैरह सब किछु ठीक करै छथिन साथमे जे अहाँके चालक भऽ गेलै परिचालक भऽ गेलै चाहे अन्य कोइ भऽ गेलखिन सब कोइ ठीक ठाक बोली व्यवहार सब किछु ठीक ठाक करै छथिन अपना लए जाइ छथिन मरीजके बढ़िऑं से अपना इलाज बगैरह अपना जे भी इलाज होइ है मरीजके एम्बुलेंस नामके परिबहन है ओहिमे लऽ जाइ छथिन बढ़िऑं से इलाज करै छथिन परिबहनमे जो भी इलाज ओ इलाज करै छथिन बाँकी अपना बिभागमे जेलाके बाद जो अपना इलाज है जो भी इलाज अपना शुरू करै छथिन कोइ किसी तरहके परेशानी नहि हय बढ़िऑं स्वास्थय बिभाग बढ़िऑं देखभाल है परिबहन बिभाग से बढ़ियाँ छै चाहे अन्य सब बुनियादी ठीक ठाक हय किसी तरह के परेशानी नै हय